हमसभ घरके झाड़ू पोछा सुबह शाम करै छी घरपर प्रायः फूलझाड़ूके इस्तेमाल होइत अछि जहाँके फर्श पक्का अइ जहाँके फर्श पक्का नै अइ ओतय हमसभ झाड़ूके प्रयोग करै छी फर्शके दाग मिटाबयके लेल फिनाइल या सिरकाके प्रयोग करै छी सिरकाके प्रयोगसँ सँ सभ दाग आसानीसँ छूट जाइए जतय नहि फर्श अइ माटि छै ओतय ओतय हमसभ जे भनसाघर अइ तकरा हमसभ गाएके गोबरसँ सुबहके सुबह नीपैत छी मिथिलामे गाएके गोबरके पवित्र मानल जाइए हमसभ जतय माइट अइ ओतय हमसभ गाएके गोबरके इस्तेमाल करै छी